हैलो मैम गुड मॉर्निंग आप एम जे मॉडल हॉस्पिटल से बोल रही हैं क्या है मैम मैं यह कह रही थी मैं टेनिस प्लेयर हूँ क्या है मेरे हाथ में दो दिन पहले ही कलाई में मोच आ गई थी तो मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप हॉस्पिटल में कितने बजे तक मिलेंगे मैम मे को दो घंटे के बाद आ सकती हूँ नो मैम मोच आई है थोड़ी सूजन है नहीं हल्की है

हाँ मैम मैं थोड़ी तो ठीक है मैम अभी आप ऐसा कुछ बता देती जिससे थोड़ा दर्द कम हो जाता

यस मैम ठीक है मैम

यस मैम ठीक है ठीक है मैम तो अभी मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ अगर जैसा दर्द ठीक हुआ और या फिर ज़्यादा दर्द होगा तो मैं आपके पास आकर आपको कॉल कर लूँगी ठीक है ठीक है मैम मैं तीन बजे के बाद आती हूँ ठीक है मैम

ठीक है मैम